अहें ओला च जोल्लै जन्ने होन्ने आं ते अगर सानूं ओह् स्हेई निं लग्गै तां अहें केह् करने होन्ने फोन च ऐप होंदा ऐ ओला उप्पर ओह्दे उप्पर अहें फीडबैक बोलदे जुसी ओह् असें गलत भरियै अहें उं'दी जेह्ड़ी ऐ उं दी जेह्ड़ी लाई लैओ तुसीं पोआटिंग सिस्टम होंदा ऐ जेह्ड़ा ओह् अहें थ'ल्लै करी ओड़ने होन्ने ते अहेंई इ'यां ओह् बंदे स्हेई होंदे न कुदै कुदै कंडीशन उं'दी खराब होई जंदी ऐ लाई लौ तुसीं भाई अगर ओह् ओला आह्ले केह् करदे के हार्न निं चज्जै दा बजांदे केईं इक बारी साढ़े उंदियां जेह्ड़ियां बैठने आह्लियां सीटां होंदियां ओह् बी निं स्हेई होंदियां न ओह् एह्दे टैर दी हवा निकली जा तां बी गड्डी चलाई जंदे न ओह् एह्दे कारण कुदै कुदै ओला सानूं स्हेईं निं लगदा पर ऐ बड़ी बड्डी अच्छी चीज ऐ बनाई कंपनी जेह्ड़ी ओला ऐ